ٹریکٹر کے بہت سارے اقسام ہیں جیسے پلاؤ ہیرو تھریسر یہ سارے قسم ہیں ٹریکٹر کے اور بہت سارے برانڈ بھی ہوتے ہیں ٹریکٹر کے جن میں سے ہمیں ہیرو برانڈ معلوم ہے اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ پہلے کے پہلے کے زمانے سے آج کے زمانے میں یہ بہت ہی آسان کھیتی کے لیے بہت ہی آسان ہو چکی ہیں ہم جیسے کہ پہلے کے زمانے میں اگر ہم کھیتی کرتے تھے دھان وغیرہ تو تو اس سے ہم ہمیں بیلوں سے ہل جتوایا جاتا تھا اور پھر اگر دھان ہوتے تھے تو اس کے لیے بھی بیل کے پیڑوں سے چاول نکالا کرتے دھان پر چڑھا کر کچل کر اسے دھان سے چاول نکالا کرتے تھے ان سارے چیزوں کو لے کر ٹیکنالوجی نے تھریسر ٹریکٹر ان سب چیزوں کی وجہ سے آج لوگوں کی کسانوں کی زندگی آسان ہو گئی ہے اور یہ روایتی اور یہ روایتوں سے طریقوں سے بہت الگ ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں اب لوگوں کی زندگی کو آسان کر دی اور کھیتی کرنے میں بہت زیادہ ہی مدد مددگار ہیں یہ اور ٹریکٹر کی بہت ساری اور بھی اقسام ہیں لیکن ہمیں اتنی ہی معلوم ہیں اور برانڈ تو بہت سارے ہیں ٹریکٹر ٹریک ایک الگ ہی برانڈ ہے وہ بھی بہت ہی اچھی برانڈ